हँ हँ हँ हँ हँ स्पोर्ट्समे जे छै हँ स्पोर्ट्स जे छै से अहाँ आबु जे छै से हँ नहि एहिठाम जे छै से प्रतिभाके जे छै से हरेक जगह सम्मान होइ छै जे जेहन रहतै ओहि हिसाबसँ आगाँ बढ़लै हँ हमेशा जे छै से लोक आगाँ बढ़ैत रहलै हँ अहाँ आबु एतऽ जे छै से अहाँ अपन प्रदर्शन देखाबिऔ प्रदर्शन देखबै तऽ ओहिमे जे छै से जँ उम्दा प्रदर्शन हेतै तऽ अहाँकेँ जे छै से आगाँ जे छै से मौका मिलतै आगाँ भेजल जेतै ई थोड़े छै एकरा इण्टरनेशनल लेवल तक जे छै से लोक जाइ छै एहिमे तऽ बहुत प्रतिष्ठा छै आ बहुत सम्मान छै आ बहुत पैसा छै एहिमे जे छै से एहिमे बहुत बड़ा लोकके जे छै से स्कोप छै एहिमे स्कोपके कमी नहि छै स्कोप जे छै से बहुत जादा छै लोक जे छै हरेक बढ़ि रहल छै खेलैमे स्पोर्टसेके मामलामे आगाँ बढ़ल जाइ छै तऽ एहिमे जे छै से बढ़ल जा सकैए एहिमे जे छै से एकरा एथी एकरामे भविष्य छै लोककेँ देखिऔ ने जे छै से एहिमे एक से एक लोक जे छै से बढ़ि रहल छै एहिओ बीचमे जे छै से लोक जे छै से इण्टरनेशनल लेवल पर गेलै हँ हम जे छै से बिहारकेँ लोक गेलै हँ हम भेजने छियै एतऽसँ जे पहिने से गेल रहै से सभ नेशनल स्तर पर गेलै नेशनल से फेर इण्टरनेशनल स्तर पर तऽ एहिमे जे छै से प्रतिभाके सम्मान छै प्रतिभा कतहुँ जे छै से प्रतिभाके रोकल नहि जाइ छै प्रतिभावानके तऽ हम खोजिए रहल छी जे बात छै से कतहुँ भी जे छै से एथी नहि करल जेतै ओकरा ड्राप नहि कयल जेतै ओकरा सीधे आगाँ टर्न करबै आर किछु पूछनाइ यऽ तऽ कहिऔ आए हँ हँ हँ नहि तऽ ओहो हरेक जे छै से खेलकेँ महत्व छै हरेक खेल जे छै से होइ की छै जे गाँव घरमे जे छै से ई समझिए नहि पाबै छै जे ओकर जे छै से विकास जे छै से कतऽ गेनाइ से हमरा खेलके जे छै से एथी मिलतै प्रतिभा मिलतै आगाँ बढ़बैके मौका मिलतै कतऽ हम जे छै से आगाँ बढ़बै ओ गामे तक सिमित रहि जाइ छै अहाँ सब जे छै से अपन जे छै से अथी जे छै तकर प्रदर्शन करिऔ आबिऔ आ एतऽ जे छै से अपने सभकेँ जे छै से टेस्ट लिऔ टेस्ट लए कऽ देखै छियै जे उम्दा प्रदर्शन करै छै ओकरा आबऽ पड़तै आगाँ प्रयासके लिए ई नहि छै जे ओकरा जे छै से ओहिठाम रखैके प्रयास करै छै ओकरा जे छै से आगाँ जते आगाँ लएके जाइ छै लोक हमरा सभकेँ एतऽ काजे इएह छै जे केओ जे छै से एतै हमरा जे हम आगाँ बढ़ेबै आगाँ विस्तार करै छी आगाँ बढ़तै तऽ ओ जे छै से मतलब जे छै से ओकरा एथी हेतै फायदा हेतै ओहिओमे ओकर एक्सपर्ट हेतै ओकर जे छै से किछु हेतै आगाँ बढ़तै ओकरा ओहिमे बहुत जादा जे छै से फायदा मिलतै आ ओ जे छै से हमेशा आगाँ बढ़तै आ ओकर भविष्य जे छै से ओहिमे बनतै